आं मानि दाथ' मा बुंबावनो आंथ' गोदोब्ला इंलेन्ड आमेरिखायाव बेरायहैनो नंदोंमोन दा गैया बेरायनोबो गोसोब्लाबो बेरायनो हाला मानो होमब्ला देहायाबो जाला आंने आरो दा आं माथो बुंबावनो दा खाथि खाला थांदों आं थांनाया आवगयबाय गुवाहाटिफ्राव थांबाय दुब्रियाव थांबाय होनब्लाबो आङो गोजानाव आं बेरायफेराखै बेरायनोलाय सानदोंमोन गोदो सेंग्रा समाव जेन'बा इंलेन्ड आमेरिखाफ्राव थांनो मोनब्ला हामगौमोन बिसोरनि जानाय लोंनाय आसा बेबहारा माबायदि आरो थानाय आरो बिसोरनि देसाव मा रोखोमै बेबहार बेखौ नायनो होननानै आं सानदोंमोन दा गैया नुहैयासै आरो दा आङो नुहैयाब्लाबो दाथ' आं हाले थांनोबो आं बोराइ देहा जाबाय दा जिखुनु आङो दा खुनुरुखुमै दा घन' दङ दा मोजाङैनो दा आं दा बिध' अबस्थायाव आं गोजानाव थांनो हाला आरो दा होमब्लाबो आङो न'खरावनो थानानै खाथि खाला बाजाराव बाजार खालामनानै आं थायो नाथाय आं बै इंलेन्ड आमेरिखाखौ गोदो सेंग्रा समाव नुहैब्ला हासथायदोंमोन खिन्थु आं नुहैयासै मा खालामनो दाथ' आरो हास्थायमालाय बबाव नुबावनो दाथ' बिध' अबस्था जाबाय बोराइबाय आंथ' थानोबो हाखाले बे हिसाबैनो आं नुहैलाबो दा ओरैनो खाथि खाला जेन'बा बाजारफ्राव थाङो फैयो आरो आङो आरो हास्थायबालाय मालाय बहा मोननो आं थाङो जेन'बा लोमजाखु साजाखुलाबो आंना बारा जाबाय आजि फसासि बोसोर जानानै आंलाय अबाव थांनो हाबावनो प्लेनावबो आं गाखोनो हाला बारासा आं गोलाव ट्रेन्सपर्टबो आं हाबावले दा बिनि थाखायनो आं जेरावबो दा गिदिंलाबो आरो आं आसाबो खालामला बिनि थाखायनो आङो खाथि खाला बाजारफ्रावनो इसे एनै बेराय हैयो बेनोसै आरो माथो बुंबावनो